मैथलीमे हमर दादा दादी नाँच देखेलए जाइ रहथिन हमरो आरके लऽ जाइ रहथिन हमसब भाय बहीन जाइ रहियै मैथलीमे नाँच देखेलए नाँच होइ रहै गीत नाद होइ रहै शादी भी होइ रहै हमर मम्मी पप्पा भी जाइ रहथिन देखेला हमहूँ सब जाइ रहियै देखेलए सब भाय बहीन मिलकए देखैलए जाइ रहियै मैथली भी बहुत समान उमान खरिदै रहियै बहुत रङ्गके सबकिछु बिकै रहै सब कीनै रहियै मैथलीमे जाइ रहियै हुआँ तऽ बोलीभी अच्छा लागै है हुआँके समान अच्छा लागै है हुआँ कीनै रहियै हुआँ नाँच देखै रहियै हुआँ विवाह शादी होइ रहै हुआँ सबकिच्छो देखै रहियै तऽ प्रोग्राम आर होइ रहै मैथलीके बोली भाषा बहुत अच्छा लागै है सिखै रहियै हमर दादा दादी खिस्सा उस्सा कहै रहथिन मैथलीबला सुनै रहियै हमसब सब भाय बहीन जाइ रहियै देखेलए सब देखकऽ आबै रहियै